भारतीय येरादारी वेवस्था संवसारांतली सगळ्यांत व्हड आनी विंगड विंगड प्रकारांतली एक भारत हो व्हड देश आशिल्ल्यान जायती राज्यां लोकांक प्रवास करपाक वेगवेगळे मार्ग जाय पडटात जशें की थळावी बसी आनी रिक्षा ते लांब अंतराचेर वचपी गाडयो आनी विमानां मेरेन येरादारी गांवांक शारा कडेन जोडटात दिसपट्ट्या जिणेंत लोक चड करून बशी ऑटो रिक्क्षा स्कुटर सायकल सारकिल्ल्या दुचाकी वाहनांचेर आदारून आसता व्हड शारांनी मेट्रो वेगान चलता आनी वेळ वाचता देखून ते खूब लोकप्रिय जाल्यात भारतीय रेल्वे हो संवसारांतलो एक व्हड रेल्वे आशिल्ल्यान रेल्वे हो लांब अंतराचे प्रवासाचे फाटीचो कोणो वेवसायीक वा तातडीच्या प्रवासाक जायत्या जाणांक देशांतली विमानां चड आवडटात जी चड करून सगळ्या मुखेल शारांक जोडटात गांवगिऱ्या वाठारांनी अजुनय लोक कमी अंतराचेर भोंवपा खातीर सायकल वापरतात पूण हे वेवस्थेकय जायत्या आव्हानाक तोंड दिवचें पडटा कांय वाठारांनी रस्त्यांचेर गर्दी आशिल्ल्यान तांची स्थिती बरी ना शारांनी येरादारीचो जाम चड प्रमाणांत दिसूं येता जाका लागून वेळ आनी इंधन वाडटा बसी आनी रेल्वे गाड्यांनी गर्दी आसता चड करून उत्सव आनी कामाच्या वेळार हायवेचेर अपघात आनी निश्काळजीपणान गाडी चलोवप हाका लागून सुरक्षेचो आनीक एक हुस्को वाहनाक लागून जावपी प्रदुशण हो एक व्हड मुद्दो वेवस्था बरी करपा खातीर जायतीं पावलां उबारूं येतात रस्ते आनी महामार्गाची दुरुस्ती करून तांचो विस्तार करचो येरादारी उणी करपा खातीर शारांनी चड मेट्रो लायनी बांदपाक जाय बसी आनी रेल्वे आधुनीक निवळ आनी वेळार पावपी आसूंक जाय येरादारी सुरक्षे खातीर खर नेम पाळचे इलॅक्ट्रीक बसी सायकल सी एन जी वाहन सारकिल्ल्या पर्यावरणी येरादारीक प्रोत्साहन दिवचें निमाणें ऑनलायन तिकीट बुकींग आनी जी पी एस ट्रॅकिंग सारकिल्ल्या डिजीटल प्रणालीचो चड वापर करचो